खेत में कब तक रहते हैं सबेरे से जाएंगी दस बजे जाएंगी नही सातै बजे चले जाएंगी जैसे काम घर पर भय तो दस बजे गए गए तो वो खेत में जब गए तो वहाँ निराओ गोड़ों और देखभाल करो खेती का कहीं खाद लगेगा तो कभी पानी लागेगा उसका देखेंगी घूम कर के और निराएगी ओके देखेगी खाद देगी पानी देगी तब उस तैयार होगा और यही तल्लुक से यही तारे से खेत तैयार होते हैं

समय समय पर जानते हैं कि धान लगा देगा तो वो चार पाँच छः महीना पाँच महीना पर तैयार होते हैं अउ पानी देना ओमन हमेशा हमेशा पानी देता है खाद देना है टैम टैम से यही में सब समय बिताते हैं और कइस काटते खाते ओहुं से लगा हुआ है सब उनके बहुत चीज़ होते हैं खेत में गेहूँ धान चना मटर जेके जौन होगा ऊँच खाल खेत सब बोते हैं अरहर भी बोते हैं फायदा भी जिसका जैसा खेती है उसका फायदौ होते हैं जिसका अपन खेती कम होती है उसके खाने के बहुत बहुत भा नहीं उहो भी नहीं भा कम हो गई बेचते के के बहुत लोग बेचतों हैं बहुत लोग नहीं बेचते हैं बहुत लोग को खाओनो परेशान हैन ई बात होते हैं और खेत से फायदौं बहुत बहुत लोग के होते हैं बहुत लोग के नहीं होते हैं